हमरा क्षेत्रके जे विशिष्ट कपड़ा अइ बुनाइ अइ से सूती कपड़ा मानल गेल जेना कि खादीके कपड़ा हमरासभके मिथिला क्षेत्रमे खादीके कपड़ा जेना मधुबनी मिथलेमे अबैए आ मधुबनीमे खादीके जे भण्डार अइ खादीके कपड़ा जेना कि चरखा काटिके सूत काटल जाइत छै आ ओहि सूतके जे बुनाइ होइत छै हम्म ताहि पैटर्नपर हमरासभके पहिने खादीके चादर होइत छल खादीके कपड़ाके कुर्ताके कपड़ा शर्ट पैन्ट ईसभ सभ खादीके बनाओल जाइत छल आ ओहिपर हम तऽ ओना नहि बनओने छी लेकिन हमरा क्षेत्रमे जे बनैए विशिष्ट कपड़ा ताहि सभके हम उल्लेख कऽ रहल छी जे खादी सभ विशेष पहिने देखैत छलियै जे खादी भण्डार हर गाँवमे हर पञ्चायतमे छ्लै लेकिन ओ खादी भण्डार आब एखन तऽ नहि अथी कयल गेलए लेकिन एखनहु मधुबनीमे ओसभ सूत के इकठ्ठा कऽ कऽ बुनाइ होइत छलै एखन तऽ रूकल छै हम्म लेकिन खादीके कपड़ा बनि रहल छै तकरा बावजूदो खादीके कपड़ामे बनेबाक प्रयास हमरसभके रहल सभ दिनसँ आरामदायक कपड़ा होइत छै